हम अपन काज के पढाइमे बेसी तऽ नहि लेकिन किछु बात जरुर बता सकै छी कि हम अपन पढ़ाइ कक्षा एक सँ लए कऽ कक्षा दसवीं तक सी बी एस ई बोर्ड सँ कएने छी जे कि मतलब इंडिया मे सर्वश्रेष्ठ नम्बर पर आबै छै नम्बर वन पर आबै छै आर फेर दसवां के बाद हम इन्टर जे छी से एखन बिहार बोर्ड सँ करै छी जे अपन महिषी जिलाके इसकुल भेल उच्च विद्यालय महिषी मे जे भेल वएह सँ करै छी आर पढ़ाइ कऽ कऽ हम बेसी देर तऽ नहि पढै छी पर दिन मे दू तीन घंटा पढ़ि लै छी आर बेसी पढ़ाइके नाम पर कनीटा इम्हरो उमहर कए लै छी हम पढ़ाइके साथ साथ खेलो मे रुची राखै छी आर खेलो सब मे बाहर जाइ छी हम कबड्डी खेल खेलाइ छी आर कबड्डी मे स्टेट लेवल तक गेल छी